हेलो खूब प्रणाम हमहुँ प्रणाम अहाँके करय छी हँ हमहुँ अहाँके प्रणामे करय छी हँ तऽ हमर गीत सब लम्बा चौड़ा छै हम केना हमरा गीत नीक लगइए तऽ हम केना गबियौ अच्छा हम छोटकी एगो सुना दै छी रूकि जाउ छोटेवला

आब नहि सुनय आब नहि हम गाबि ताबि देब जाउ दोसर दिन आयब तऽ हम सुना देब आब नहि हम गायब तायब जाउ भऽ गेल आब एको बेर